مجھے کسی جانور کی نسل کے بارے میں سمجھنا پڑتا ہے تو میں فارمر والے سے رابطہ کرتا ہوں ان سے جانور کی اچھی پہچان ہوتی ہے ان سے میں بولتا ہوں مجھے یہ جانور چاہیے تو مجھے اچھی نسل کا جانور دلانے میں بہت مدد کرتے ہیں اور ان کا کھان پان دیکھنے کے لیے بھی میں فارمر والے ہی سے بات چیت کرتا رہتا ہوں